हमारे राज्य में अट्ठारह साल से सो सोलह अट्ठारह साल से साठ साल तक की सब योगा करते हैं और कोई रोग नहीं होता है जैसे घुटना का दर्द होता है कमर का दर्द होता है सब योगा करने से दर्द नहीं होता हैं देह में फुर्ती रहता है हम लोग सब जितने बुढ़ापे सब भी योगा करते हैं और उसके बाद हम लोग योगा नहीं कर पाते तो टी वी में रामदेव बाबा जो बताते हैं वही योगा करते हैं और हर हर योगा का हम लोग सब योगा करते हैं बच्चे बुढ़ापे सब योगा करते हैं और रामदेव बाबा जे जौन जौन योगा बताते हैं वैसे वैसे योगा हम लोग करते हैं और उनके बाद हम लोग गर्भवती भी योगा वो करती हैं जिसको लकवा मार देता है उसको भी डाक्टर बोलते हैं योगा करने के लिए और हम लोग ये यही यही से योगा करते हैं और उनके बाद में हम लोग योगा का योगा करते हैं देह भी फुर्ती रहती है काम भी सब स्वस्थ करते हैं दिमाग भी स्वस्थ रहता है और घुटना भी स्वस्थ रहता है और घुटना में दर्द रहता है तो वो भी सही रहता है योगा करने से और कमर भी यो कमर भी में दर्द रहेता है तो योगा करने से सही रहेता है और वो दिमाग भी कपार भी दर्द करता है तो योगा करने से सही हो जाता है हाथ भी दर्द करता है तो योगा करने से सही हो जाता है हर जगह भी जहाँ देखो तहाँ योगा ही सब बोलते हैं कि योगा करो सब सही हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सब भी बच्चे भी योगा करते हैं सब जहाँ जहाँ देखो सब भी योगा करते हैं हम अपने बच्चों के भी सिखाते हैं और बुढ़ापे लोग को भी सिखाते हैं और और सबको सिखाते हैं जो जिसको आता नहीं उसको भी सिखाते हैं करिये